بجلی کی فراہمی کا تسلسل زندگی کے ہر شعبے پر گہرے اثرات ڈالتا ہے جہاں روز مرہ کے کاموں میں آسانی ہو آتی ہے وہیں بجلی کی کٹوتی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے خاص طور پر گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ تر دیہی علاقوں میں آٹھ سے بارہ گھنٹے بجلی آتی ہے جبک بعد شہری علاقوں میں اٹھارہ سے بائیس گھنٹے تک بجلی میسر ہوتی ہے تاہم گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے اور کچھ علاقوں میں چھ سے چار سے چھ گھنٹے بجلی دستیاب ہوتی ہے پنکھے کولر اے سی بند ہونے سے شدید گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے کھانے پینے کی اشیاء فریج میں خراب ہو جاتی ہیں بچے بزرگ اور بیمار افراد شدید متاثر ہوتے ہیں